हलो जी जी बोलिए जी मैं शिवानी सेन बोल रही हूँ जी हाँ लिखी है मैंने जी मैं बता रही हूँ जी आप सुनना पसंद करेंगी जी मैं बोल रही हूँ मैंने इस्क्रप्ट लिखी है उसमें एक हीरो रहेगा एक हीरोइन रहेगी वह अपने पापा से लड़ने जाएगी और हीरो बोलेगा ऐसा नहीं करना अपन को हाँ वह हीरो मना कर देता है कि ऐसा नहीं करना है अपन को पापा से लड़ने नहीं जाना और हीरोइन बोलती नहीं हमको ऐसा ही करना तो वह हीरो हीरोइन में उनके बीच में लड़ाई हो जाती है फिर वह उसको मनाने जाती है वह बोलती है ठीक है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं हम नहीं लड़ने जाऍंगे तो वह हीरो मान जाता है और ख़ुश हो जाता है बोलता है ठीक है हाँ अपन कुछ और प्लान करते हैं कुछ और सोचते हैं जिससे पापा मान जाएँ को और पूछते हैं किसी से सलाहे भी लेते हैं कि कैसा करें क्या करें हमारे पापा मान जाएँ जिससे लड़की के पापा मान जाएँ हीरोइन के हाँ हीरो जाता है और लोगों से पूछने के क्या करें हम लोग

जाता है तो वह बोलते हैं हाँ